हाँ हाँ तो कितने लोगों को जाना है आँय तो मतलब कैसी गाड़ी कैसी गाड़ी चाहिए अच्छा तो ठीक है मिल जाएगी खर्चा पाँच हज़ार रुपए आ जाएगा हाँ तो आगरा घूमिए इलाहाबाद घूमिए फिर लखनऊ घूमिए और क्या लखनऊ है लखनऊ में कई चीज़ें देखने वाली हैं जैसे कि वो चिड़ियाघर देखिए और और चन्द्रिका देवी मंदिर है और जनेश्वर मिश्र पार्क है कई जगह घू घूमने वाली हैं तो यदि आपकी इच्छा हो सब लोगों की जहाँ जहाँ घूमना हो बताना वँहा वँहा गाड़ी जाएगी लख लखनऊ के बारे में कुछ आपको ज्ञान है अच्छा तो तो पहले तय कर लीजिए लखनऊ में कहाँ कहाँ जाना है क्या क्या देखना है हाँ तो ठीक है ए सी गाड़ी होगी औ ए सी में आराम से पूरा परिवार और जहाँ पर जाना चाहोगे हर सु सुविधा पूर्वक प पहुंचा देंगे हाँ हाँ संतोषी हाँ चन्द्रिका देवी देखिए फिर बड़ा इमामबाड़ा है और फिर उधर गोमती नगर चलिए उधर जनेश्वर मिश्र पार्क है यही चीज़ परोस है विधानसभा है और वो अम्बेदकर पार्क है यही जगह घूमने वाली हैं हर जगह जाके आराम से पहले घूमिए अपना समय सब पास कीजिए उसके बाद फिर जहाँ ठहरना चाहे ठहरो उसके बाद फिर अगले दिन के लिए फिर निकलो फिर जहाँ जाना हो जिस टहलना हो उस हिसाब से आपको हर सुविधा मिलेगी ठीक है खाने पीने सुविधा है वहां जहाँ जैसा आप चाहोगे वैसा रेस्टोरेंट है होटल है जो हर चीज़ उधर हर चीज़ उपलब्ध है उधर ही कम से कम पांच छह हज़ार का तो भाड़ा लगेगा बाँकी आपका खाने पीने का जो है वो अलग से करना पड़ेगा ठीक है